ہمارے علاقے میں بہت سارے کالج آس پاس ملتے ہیں جیسے کہ جی ایف کالج ایس ایس کالج وغیرہ وغیرہ اور ان میں ہمارے گھر والے ماں بہن تو نہیں بہنیں خالی پڑھتی ہیں جوکہ اچھے کالج کا نام بناتی ہیں اور کالج میں رہنے والے ہاسٹل بھی بنے ہیں جوکہ الگ الگ پرکار کے فیس وغیرہ لیتے ہیں اور زیادہ تر خاندان میں سے کوئی پڑھا ہوا ویکتی بھی وہاں پڑھ سکتا ہے جوکہ اچھے پوسٹ پر ہوتا ہے اور اس کو ٹیچنگ لائن میں اس پہ لے لیا جاتا ہے